मां सुबुह शाम जो हलण लाइ ऐं ॾोड़ पाइण लाइ हिकिड़ो नओं बूट वरितो आहे जेको काफ़ी आरामदायक आहे ऐं सहूलियत वारो आहे जंहिं सां मूंखे काफ़ी आराम थो मिले ऐं काफ़ी जेको आहे हली करे सघां थो ऐं उहो ऐं आरामदायक आहे